ہندوستانی فلموں اور موسیقی کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستانی فلموں جو کہانیاں ہوتی ہیں بہت ہی عمدہ ہوتی ہیں اور اس میں جو موسیقی دی جاتی ہے بہت اچّھی ہوتی ہے مجھے جو فلمیں پسند ہیں وہ ڈرامہ ڈرامہ والی مووی پسند ہے اور میرا سب سے پسندیدہ اداکار جو ہے وہ شارخ خان ہے اور فلمی گانے جس سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں وہ ابھی حال ہی میں ایک مووی آئی ہے جوان اس میں یہ ہے کہ چلیا والا جو گانا ہے بہت اچّھا گانا ہے میرے جو پسندیدہ گلوکار ہیں وہ اے آر رحمان ہے اور وشال ددلانی وغیرہ